जोंनि गामियाव जों सिगाङाव जेरैहाय आबाद मावबाय थायो बेबायदिनो माखासे आबादफोरखौ बेबायदिनो मावो जों गोदोहाय जेरै मावो बेबायदिनो दासिमबो मावो आरो माखासेखौ एसे दोरोङारि माने टेकनिकेलि माबा खालामनानै बाहायबोयो आरो जेरैहाय ट्रेक्टर होबाय माइ आबादाव ट्रेक्टर ट्रेक्टर जों हालेवबाय गोदोहाय मोसौजों हालेवोमोन आरो गोदोहाय गोबोरनि मोसौनि खिनि हासारखौ बाहायोमोन दा बे केमिकेल फार्टिलायजार फोरखौ इउज खालामनाय जायो जायनि थाखाय आबादा एसेबाबो बुरजासिन प्रडाक्ट जायो माने दिहुननो हायो आरो बुरजासिन दिहुननो हायो दा